जोंहा जोंहा दैज्लाङावहाय मा मा आबाद खालामो दैज्लाङावहाय मैथा खुमब्रा लाव आरो बेनिफ्राय

जिंखा भल बेफोर आबाद जोंहा गामि सिङाव लाइ लाफा आलु आरो गायो बै लाइ लाफा आलु दा दै होनांगौ लाफायाव लाफायाव बाराद्राय दै होबाबो सेवलाङो लाफाया दा बेफोरो जोंनि आबादनि खेति दा जोंफोरो बायनानै जानांगौ आबादारिया खेतिखौ मावबानो जायो जानाया जाब्लाबो एसे एला बायना जानो गोनां जायो दा जोंनियावथ' सब दङ दा दैखराबो गैला जालिया देग्लायथ' दैखरानो गैया जोंनियाव सेमोन हाता जावनानै दैखर फोनायाव बेयवहाय गाथा जाबाय मानसिफोरा नङाबा सबबो दैखर गोदान मोनगौमोन दुब्लियाव दा बेनिफ्राय दा जोंनिया बेनोसै आरो दा अबयस्से जों खेति मावबाबो जोंनियाव गोब्राब मावलिया दानिया आरो आबादखौ दैखांनो हाया लस जाहैयो बेबायदि जायो आरो